औ श्रीमान हमरा तऽ कोनो पसन्दीदा कुक बुक तऽ नहि अइ अनुभवे एतबा अइ एतेक अभाव रहल अइ हर जगह अनुभवे अनुभव भेटैए घरसँ लऽ कऽ बाहर धरि जतऽ भी रहलहुँ अइ चाहे परिवारके बीचमे कखनो मौका भेटैए किछु पकबैके बनबैके सिखैके ई अनुभव तए बुझू जे एक एहन शिक्षा शैक्षणिक रूपसँ एकटा ई अनुभव भेट गेल जे कोनो कुक बुकके जरूरत नहि छै हमतऽ स्वयं दोसरके कुक बुकके रूपमे प्रयोग भऽ कऽ हम बता देबै ओतबा क्षमता अइ अपना स्वयं एतबा तरहके व्यञ्जन बनबैलए आबैए जे हम बाहरो रहिकऽ बैचलर रहिकऽ हम बहुत किछु बना सकै छी हमरा जरूरत एहि चीजके नहि अइ जे हम ककरोसँ सहयोग लेब आओर कोनो किताबके कोनो कुक बुकके अध्ययन करलाके बाद हम एहि चीजके बनाएब ओसब भेल चटकोरी जे शहर बजारमे चलै छै हमरा सबके गाम घरमे ई सब चीज नहि चलै छै जे छी बहुत सुन्दर छी बहुत बढ़िआँ छी